पयलो बूक हाव टू किल अ मोकिंगबर्ड म्हाका इतलो कॉप्लिकेटेड इंगलिंश आसली तेतुन अशें दिसलेलें वाचपाकुच जावचेना पूण जशे वाचत गेले म्हाका कळ्ळे की ते काणी एका बांयची आसा आनी ते आपल्या दोळ्यातल्यान कसो विश्व पळेता तेचेर आसा ती आनी तेच्या विश्वातल्यान तेच्या दोळ्यांतल्यान हांवें जेन्ना तो विश्व त्या बुकान दिल्लो जो वाचलो तो तेन्ना म्हाजे त्या बुका बद्दलचे म्हाजे मनूच बदल्ले आनी आख्खो तो बूक वाचलो आनी तो म्हाका आतां आवड तो म्हजो एक आवडचो बुक जाला